علی گڑھ کی تاریخ یہ ہے ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ علی گڑھ کا پرانا نام کول تھا یہاں پہ ایک نواب ہوا کرتے تھے بہت پہلے جنہوں نے اس میں بہت سے چھوٹے چھوٹے طبقوں کو قصبوں کو جوڑا اپنے آس پاس پھر یہاں پہ دوسرے لوگ آئے انہیں اپنے علی رضا بہن سے بہت محبت تھی جس کہ وجہ سے انہوں نے اس شہر کا نام علی گڑھ رکھ دیا تھا اس کے بعد یہاں بہت سے چینجز ہوئے بدلاؤ آتے گئے اور علامہ اقبال آئے اور سر سید احمد خاں آئے سب سے بڑے فاؤنڈر جن کی وجہ سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اتنی فیمس ہوئی تو اس کے بعد شبلی آئے حالی آئے اور ہم ہندی ادارے میں اگر دیکھیں تو جنین کمار ہیں وہ آئے اس کے پہلے کی بات کریں تو مہندر سنگھ پرتاپ یہ سب آئے اور جس کی وجہ سے علی گڑھ پوری دنیا میں فیمس ہو گیا اور علی گڑھ کو ایک نئی پہچان مل گئی